عام گلتیاں جو ابتدائی بائکر کرتے ہیں وہ یہ کہ جب وہ بائک چلانا سیکھتے ہیں تو شروع شروع میں وہ جذباتی ہوتے ہیں اور اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے وہ ریڈ لائٹ کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں کراسنگ کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں اسی طرح جب وہ مڑتے ہیں راستے سے اچانک مڑ جاتے ہیں انڈیگیٹر بھی نہیں جلاتے ہیں اور ہیلمٹ وغیرہ بھی نہیں پہنتے ہیں تو ابتدائی بائکر کو میں یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب وہ بائک چلائیں تو سب سے پہلے ہیلمٹ کا استعمال کریں اور جب کہیں دائیں بائیں گھومنا ہو تو انڈیگیٹر ضرور استعمال کریں اور اسپیڈ اوور اسپیڈنگ نا کریں اسی طرح جب ساگنل ہو ریڈ لائٹ ہو جائے تو وہاں پر رک جائے کراسنگ کو توڑ کر آگے نہ نکلیں تاکہ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی نقصان ہونے سے بچائیں